एकटा पैघ बड़का राजा रहए हुनका बारेमे दादीसंँ सुनने रहूँ पहिने छोट रहूँ बच्चा ओहिमे दादी हमरा सबकेँ लगमे बैसाबैत रहऽ बहुत बहुत कहानी सब सुनाबैत रहए एकटा राजा रहए हुनका दूटा बाल बच्चा रहए ओ बड़का भारी राजा रहए जेकि हुनका नामसंँ सब हड़कम्प रहैत रहए सब चीज चलैत रहए राजपाट सब कहने रहथिन दादी सब जे ई जे राजा छथिन से बहुत धनवान छथिन बहुत धनवान रहए राजा ओ जे जिनका कहैत रहए तऽ ओएह काम ओ करैत रहए हुनका डर से हमसब ई खिस्सा छोटेमे सुनने रहौ जेकि अखन कहि रहल छी ओ जे राजा रहए से बहुत सुन्दर रहए हुनकर बहुत बड़का अथी सब चलैत रहए बहुत बड़का चलैत रहए सब चीज कहैत रहथिन दादी सब बुढ़मे तऽ हमसब छोट रहिए सुनलाके रहए तऽ कनिक मन यऽ तऽ हम अखन सुनाए रहल छी अहाँके इ खिस्सा तऽ